हेलो जी भैया कौन जी बताए भैया ठीक है ठीक है बिल्कुल हो जाती है हमारे पास चार सौ स्कवायर फीट का हॉल पूरा पड़ा हुआ है नीचे फुल ए सी फुल ए सी है उसमें हाँ हमारा खुद का सब है कैटरिंग भी खुद बनाते है और सबको खिलाते हैं प्यार से

कैटरिंग का अब ये है कि पर पर्सन के हिसाब से आप कितने लोग आओगे आप बीस पच्चीस लोग आना हुआ तो बीस पच्चीस में चलिए भई हजार से पंद्रह सौ रुपये के बीच में दो हजार रुपये रहेगा कैटरिंग के चार्जेज एक प्लेट का एक प्लेट का उसमें हो गया जैसे शाही पनीर हो गया कड़ाई पनीर हो गया स्टार्टर में जैसे जूस या मान लीजिए कि सूप वगैरह हो गया एक टमेटो सूप हो गया और यहीं स सब है स्टार्टर में तो यहीं रहेगा सूप आप कोई भी ले सकते हैं हाँ और आप नाश्ते में स्नैक्स के लिए नाश्ते में हमारे पास चाइनीज़ में अगर आप चाइनीज़ चाह चाइनीज़ भी मिल जाएगा अगर इसके अलावा आप चाट में चाट मिल जाएगा जैसे चाऊमीन टिक्की हो गया बताशे हो गए हाँ इस्टार्टर में हम चा हाँ चाऊमीन कर दे रहे हैं हो गया और बताइए बताशा और बताइए पनीर टिक्का हो गया हाँ पनीर टिक्का हो गया ठीक है खाने में शाही पनीर हो गया कड़ाई पनीर हो गया छोला हो गया आलू मुगलई हो गया पनीर दो प्याज़ा हो गया पनीर हाँ पनीर दो प्याज़ा हो गया फ्राइड राइस हो गया मंचूरियन हो गया अच्छा खीर हाँ सलाद पाप सलाद पापड़ मिक्सी मिस्सी रोटी हाँ

डी जे नहीं हमारे पास होम थियटर है खुद का सोनी का तो वहीं लगा के रखे हैं हाँ उसमें कंप्लीट लगा हुआ है आपको डी जे और फ़र्नीचर बैठने की व्यवस्था सर्व करने के लिए जो रखे हुए है आपको सब मिल जाएगा हमारे वहाँ हाँ मान के चलिए दस हजार रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा हाँ ए सी है और आराम से आप सौ दो सौ सौ पचास लोग उसमें आराम से बैठ सकते हो गाड़ी वाड़ी पार्किंग गाड़ी वाड़ी पार्किंग की सारी व्यवस्था है ग्राउंड फ़्लोर नीचे जो है ग्राउंड फ़्लोर पर सब वहाँ पार्किंग की व्यवस्था रखते हैं और हाँ पेमेंट जब आप आओगे वहाँ पर तो जो चीजें रह गई है तो वहाँ यहाँ सामने बैठ के बात हो जाएगी और वहीं पेमेंट उमेंट जमा कर दीजिएगा अगर आप आज बुकिंग कराना चाहते हो तो आज आप अगर आप आज बुकिंग करा तो हम अट्ठाईस को बुक किए ले रहे हैं तो आप थोड़ा वो करना पड़ेगा और अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो आप फिर बात पर कैसे भरोसा किया जाएगा थोड़ा सा कर दीजिए हाँ ठीक ठीक है भैया ठीक है नमस्कार भैया